पुरान समयमे खेती बाड़ी कयल जाइत छलए तऽ आबके समयमे आधुनिक तरीकासँ कयल जाइत अछि पुरान समयमे टायर गाड़ीसँ कुशियार लादिके लऽ गेल जाइत छल हाँसूसँ लोक कुशियार कटैत छल आबके सँ मशीनके द्वारा ओना कुशियारक खेती कमो भऽ गेलए पहिलुका समयमे गहूँमक खेती सेहो होइत छलए तऽ पुरान तरीकासँ करीन होइत छलय एकटा लकड़ीके जे जामुनके पूरा गाछेके सँउस गाछके बुझियौ खोधि खोधिके कमार महिनो दिनमे बनबैत छलए हे ओहिमे एक कात बाँसकेँ बान्हि देल जाइत छलैए आओर विशेष तरीकाके बनाके ओहिसँ पोखरिसँ पटाओल खेती कयल जयबाक लेल गहूँम किसान भरि भरि दिन परेशान रहैत छलाह भरि भरि दिन खेती बाड़ी होइत छलए हे उपज किछु माल मवेशीसभ चरि जाइत छलए हे ओकरा किछु उत्पादनके कमी होइत छलैए ओतेक उपज नहि भऽ पबैत छलै एनहिए धानके होइत छल जे पाञ्जक पाञ्ज बआ उखारि उखारिके किसान लऽ जाइत छलए हे मउगी पुरुषसभ कन्हापर बाँसमे बान्हि बान्हिके लाठीमे बान्हि बान्हिके ओकरा कन्हापर लऽ के गेल धानके रोपनी होइत छलए हे पुरान समय महक ईसभ चीज छी आब ओहि हिसाबसँ किछु मेहनत कमलए मशीनी युग भेलए ओहिमे सुविधा बहुतो भेलैए तऽ एनहिये धानक उपज सेहो आब बढ़ि गेलए गहूँमक उपज आब सेहो बढ़ि गेलए लेकिन एकटा छै जे पौष्टिकता अहाँके पुरान समयके धानमे या गहुँममे या दलहनसभमे जे होइत छलए से चीजके अभाव देखल जा रहल छै जे अन्न छलए ओहिमे ताकत बहुत वृहत रहैत छलैए जे ओ अन्न नया अन्न जेना एखनुका अहाँ बिना धोअल खा लेब बच्चासभके तऽ बहुतो तरहक जान जानपर पड़ि जाइत छै चेतनोक एहिसँ सुइआ दवाइके आवश्यकता पड़ि जाइत छनि ओसभ परेशान भऽ जाइत छथि तऽ आधुनिक आओर पुरानमे ईसभ चीज समस्या आ सुविधा होइत गेलैए आ ईसभ समस्या अबैत गेलैए एनहिए अछि जे लीचीसभक गाछ आमक गाछ जे मिथिलाके अपनासभक ई पुरान खेतीके समयसँ तऽ खेतियोक नजरसँ देखी या लोककेँ भरपूर फलसँ भरि दैत छलए ईसभ चीज तऽ ओहिमे दवाइके छिड़काव कयल जाय लागलए जेकि बिना की होइत छै तऽ एकबेर जे दवाइ दियौ तऽ अगिला बेर बिना दवाइके ओ फरनाय छोड़ि दैए ओ गाछ ओकर बाद गाछकेँ दवाइ पड़तै तखनहि फरत ई चीज पौष्टिकता तऽ दूर करिते अछि यदि ओकरा बिना धुअल तऽ गाछतर जाइ छी हम अहाँ पाकल आम खसल भेटैए कए गोटे गाछिएमे खा लैत छथि आँखिके अन्धापन तकरा बाद पशु पक्षीसभ जे खा लैए खोधिके ओहो कतेक ओहि गाछीमे नहि तऽ दोसर गाछीमे जा कऽ मरि जाइत छै दवाइक प्रभावसभ अछि गाछ परहक जे जारनि तोड़िके हमसभ अनैत छी घरमे पत्तासभ उठाके जे गरीब गुरबा किछु अछि किसान ओसभ जड़बैए ओहूसँ प्रदूषण उत्पन्न होइत छै एतेक गहराइमे तऽ हम अहाँ जा नहि पबैत छी तऽ धरती सङ्गे खेलवाड़ कऽ लैत छी तऽ आधुनिक पद्धतिमे आ पुरान पद्धतिमे आधुनिकतम अपनासभक विकास केलहुँ हेँ लेकिन की ई पारम्परिक ठीक छलैए तऽ निश्चित रूपसँ पारम्परिक ठीक छलै ओतेक स्पीड कतेक स्पीड कतेक दौड़ब अपनासभ जतेक दूर दौड़बाक चाही जतेक आवश्यकता छै समाजके दौड़बामे ओ जरूरत तक तऽ ठीक छै जे लोककेँ पूरा होय नीक तरीका होय नुकसान नहि कऽ दिए कोनो जीव कोनो सामानके खेती बाड़ीके पुरान तरीका आ नव तरीका नव तरीका भेल जे मशीनके द्वारा कटाइ भेल ओकरा अनाज पहिने दुरि बहुत भऽ जाइत छलए हे जे खेतमे रहि गेल तऽ ईसभ चीज समटल गेलए मशीन नया मशीनके तरीकामे समयक बड्ड बचाव भेलैए नहि तऽ धान भेल जेना अहाँके तऽ धान झँटैए लागल अछि आब दस बोझ धान तैआर करतै लागि गेल कमसँ कम तीनसँ चारि घण्टा झाँटि रहल छथि किसान गहूँमके छै से जकरा कम होइत छलै दू बोझ चारि बोझ दस बोझ ओ पएरसँ मीरैत छलै तैआर करैत छलय पएर तरमे देलक पएरमे किसानकेँ कटा रहल छै फाटि रहल छै ओ मीरने चल जा रहल तऽ ईसभ चीज सुविधा भेलैए जे आब अहाँके दसो बोझ गहुँम अछि तऽ अपन थ्रेसर सँ ओकरा तैआर कऽ लैत छी आ समय बहुत कम लगैत छै पहिने भूस्सा ओकर झाँटय मने मीरल जाइत छलैए तऽ ओ माल मवेशीक लेल एहिठामसँ ओहि खरिहान ओहिठामसँ ओहि खरिहान आ दुरि होइत जाइत छल जेकि आइके डेटमे भूसी होइत छै तैआर भेल आ किसान ओहिसँ अपन माल मवेशीके खुअओलक किछु यदि खेतमे वेस्टेज बचियो गेलै मने खराब चीज तऽ ओ अपन खादके रूपमे भऽ जाइत छै आ पहिने ओहन नहि होइत छलए हे ओ पड़ल अछि ओहिमे जेनाइ एनाइ खेतमे कटाइ भेलै आधुनिक मशीनसँ तऽ ई भेलए सुविधा ओहिसँ जे पएरमे गरैत छलै गहूँमके कटाइ भऽ गेल आ ओकर बाद जे खेतमे अहाँ जायब ईसभ बेसके चीज छियै मने ओहिमे आधुनिकता आओर नवीनताक नहि छै एहिमे छै जे ओसभ चीजके सुविधा भेलै आदमीके जे खेतमे नीक तरीकाके चीजके कटावके मशीन जे एलैए एहिसँ भेल जे आब ओ तेना स्मूथली चिक्कन रूपसँ कटैत छै जे पएरके सुविधाके ओकर बाद कटाइ भेलै आ तुरन्त अहाँ ओहिमेसँ अहाँ निकलि सकैत छी काटिके दुनू दिस राखल जाइत छै आब तऽ किछु एहनो मशीन आबि गेलए जे कटाइ ओहि सङ्गे कुटाइ यानि तैआरो भऽ जाइए आ भूसी अलग कऽ देलक आ किसान एक्कहि दिनमे बहुतो काज समैट लेलक नीक तरीकसँ जिन्दगी जीबाक लेल तऽ प्राचीन खेती पुरान समयके खेती आ नव समयके खेती दुनूके मेल करय पड़तै दलहनके आइके डेटमे आइके समयमे जे उपजा अपनासभ करैत छी तऽ ओहिमे किछु नवीनता अति आवश्यक अछि जे कोन समयसँ कोन तरीकासँ ओकरा कयल जाय जे समयपर ओकरा तैआर भऽ जाय जेना बरसातमे अपनासभके मूँगक खेती होइत छै मिथिलाञ्चलमे तऽ ओ बहुत नष्ट भऽ जाइए एकर कोन तरीकासँ कयल जाय नव तरीकामे धन्नीके खेती जे एम्हर छै जमीन मिथिलाक ई माटि जे अछि सभतरहक फसल लेल अति उत्तम अछि सभतरहक फसलके लेल